وعلیکم السلام جی بولیے میم

اوپو بھی اچھا ہے اوپو سکس میں اچھا ہے ویوو نائنٹین اچھا ہے اچھی ہے اوپو کی بھی اچھی ہے ویوو کی بھی اچھی ون پلس کی کلیئرٹی بھی اچھی سائڈ فرنٹ بھی اچھا ہے اس کا اوپو جو ہے وہ ٹویلو تھاؤزینڈ کا ہے ویوو سیونٹین جو ہے وہ سیونٹین تھاؤزینڈ کا ہے اور سیمسنگ کا جو ہے وہ تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ کا ہے میڈم ہاں ون پلس کا ون پلس کی کلیئرٹی بھی اچھی ہے اس کا اس کی تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ ہے میڈم ڈسکاؤنٹ آپ کو ٹو سے تھری تھاؤزینڈ تک ہی ڈسکاؤنٹ رہیں گا کیوں مارکیٹ کے نیو اویلیبل ابھی آیا ہے مارکیٹ میں ہاں ون پلس ہی اچھا ہے میڈم جی ہاں تھرٹی فائو بولے تھا آپ کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ کر کے آپ کو تھرٹی ٹو تھاؤزینڈ دے سکتی ہیں نہیں گوگل پے کر دیجیے میڈم جی ٹھیک